आंनि नैथि प्रदाकआ जाबाय आं मोनसे शु बायदोंमोन बङाइगावनिफ्राय नाथाय आं बेखौ मोजां मोनाखै बे शुया गान्नो थाखाय मोजां नङा बेनि फ्लेटफ्रा मोजां नङा गोरा आरो बेनि सिफ्रा मोजां नङा बेनि थाखायनो आं बे शुखौ मोजां मोनाखै आं बेखौ बङाइगावआव लायदोंमोन बे शुया आंनि थाखाय कमफर्थेबोल जायाखै बेनि थाखायनो आं बे शुखौ मोजां मोनाखै बियो एसे बिनि फ्लेटफ्राबो मोजां नङा बिनि सियाबो मोजां नङा आरो बिखौ गानब्ला एसे मोनामनाय मोनो आरो बिनि बे शुखौ गानोब्ला एसे गोबाव गानब्लानो बिनिफ्राय मोनामनाय गेस ओंखारो बिनि थाखाय आं बे शुखौ मोजां मोनाखै